भेटिनारि डाक्टरालाय दङ जोंनि कसुम ददलायाव ओमफ्राय दं अमा बेमार जाबाथाय ओमफ्राय दाउ बेमार जाबाथाय बे डाक्टरखौ लिंहरनाय जायो आरो फन खालामनानै ओमफ्राय नों डाक्टरखौ मोनाब्ला जोंनो थांनानै लाहैयो मुलिखौ लायो ओमफ्राय लायनानै जों ओमफ्राय मुलि हरोबाथाय माने दाउनो दाउनो माइरङाव माने मुलिखौ लगायनानै सारनानै होनाय जायो आरो ओमफ्राय अमानोबो आदाराव गुन्दै अफ्रि सेरा लगायनानै आदाराव मुलिखौ लगायना होयो लगायना होनानै ओमफ्राय जों आदारखौ जाहोयो आरो ओमफ्राय आदारखौ जायाबाथाय अमाया जों खुगाखौ फुवारनानि अमानो दौना होनाय जायो आरो ओमफ्राय दौना होनाय जायो आरो दाउनोबो दावा जायाबाथाय माने आखायजों हमनानै खुगाखौ फुवारनानै दाउनोबो दौना होनाय जायो ओमफ्राय दाउनो फुवारना जाहोनानै ओमफ्राय हामबाथाय जेनेबा हामाबाथाय बे जों डाक्टरखौ बेयाव लिंहरथारनाय जायो आरो फन खालामनानै ओमफ्राय डाक्टरा फैनानै बिजि होना गालाङो बिजि होनायाव ओमफ्राय बिसोरो बिजि होनानै फैसाखौ लाङो आरो ओमफ्राय फैसा लाङो एकस' दुइस' लाङो आरो ओमफ्राय बिदिनो फाैनानै बिसोरो बिजि होना गालाङो ओमफ्राय अमाया हामोबा जेनेबा ओमफ्राय आरो खाबाय थाबाबो जोङो अमाखौ माने अमाया बोस्लिंनानै गोदोनाफोराव गाराय खालामना लायो गाराय खालामना लाबाथाय जों माने एम्फौ नाङोना एम्फौ अमानियाव एम्फौ नांबाथाय बिखौ एम्फौखौ जों बुथारनो थाखाय माने माबा मुलि होनो गोनां जायो आरो ओमफ्राय बे मुलिया पेट्रलखौ होयो आरो जों माने बिजिदो बोनानै ओमफ्राय बिनि जा बबेखिनियाव नांदों ओमफ्राय बेयावनो जायगायाव माने बिजिखौ पेट्रलखौ बिजिदों बोनानै जों सोना होनाय जायो आरो पेट्रलखौ अमानि मोदोमाव ओमफ्राय बेयावनो एमफौवा थैयो आरो ओमफ्राय थैनानै जों आरो बे एम्फौखौ थैदोंबाथाय एम्फौखौ माने माबा मोनसे जेनेबा जिनिस लानानै गनफोर लानानै बख'नाय जायो आरो बे एम्फौखौ थैबाथाय बेयाव ओमफ्राय साननैसो थानानै हामो आरो